ॻाइण लाइ असां सिंधी पहिरों ढोल ढोल वॼंदो आहे उन ते ही ॻाईंदा आहियूं ऐं असांखे सिंधी ॻाइण ई वधीक पसंदि आहे छोकी हिंदी हिंदी ते बि ॻाईंदा आहियूं पर घटि ऐं हिंदी में बि बम बोले या बाबा जा उन जा पसंदीदा जेके हूंदा आहिनि मंदरनि में उन ते ई ॻाईंदा आहियूं ऐं उहा ई असांजा थींदा आहिनि पसंदीदा ढोल ढोलक आहे चिमटो आहे इहे आहिनि असांजा